گانے کے لیے آپ کا انداز بہت ہی اچھا ہونا چاہیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریکٹس گانے کی نہیں کرتے ہیں گانے یا نعت کی پریکٹس نہیں کرتے ہیں وہ اور وہ اسٹیج پر جا کر گانے لگتے ہیں جو سننے والے درشک کو بہت ہی برا لگتا ہے ان کا گانا سننا اچھا نہیں لگتا ہے ان کی گانا سننا اچھا نہیں لگتا ہے وہ تعریف کرنے کی بجائے ان کی ان کی باتیں کرنے لگتی ہیں جو یہ ایسا گا رہا ویسا گا رہا اچھا نہیں ہے ایسا ہوتا ہے جو گانے کے لیے لوگ کو ہونا چاہیے کہ دس پندرہ دن تک ان کو پریکٹس کرنا چاہیے اگر انہیں اسٹیج پر جا کے درشکوں کے سامنے گانا سنانا ہے یا نعت وغیرہ سنانا ہے تو انہیں ہونا چاہیے جو وہ پہلے پریکٹس کرے اپنے گھر میں سب کو سنائے پھر وہ اسٹیج پہ جانے جائے ایسے کرنے سے ایسا ہوتا ہے ان کی کانفڈینس بنی رہتی ہے ان کو ان کے انہیں ہیجیٹیسن نہیں ہوتا ہے اور وہ اچھا پھر گاتے ہیں پھر سننے والوں کو بھی اچھا لگتا ہے پھر ان سے سننے والوں کو اچھا لگتا ہے تو وہ تعریف کرتے ہیں وہ اور وہ کہیں جاتے ہیں تو ان کی باتیں کرتے ہیں وہ بہت اچھا گا رہا تھا بہت ہی اچھا لگا ان کا گانا وہ وہ بہت ہی اچھا گائک بنے گا آگے یا بہت اچھا ہوتا ہے ایسا سننے والوں